जोंनि भारतआ उदांस्रि जादोंमोन जिगुजौ ब्रैजिस्नि मायथाइनि जिबा आगस्ट'आव बेनि आवगोलावहाय इंराजआ फैनानै जोंनि हाददखौ मोनसे कल'नि कल'नि बायदि खालामदोंमोन जा जा फलआव बिथांमोना सिगाङाव कल'नि खालामनानै उनावहाय बिथांमोना गासिबो राजखान्थि रांखान्थि गासिखौबो बिथांमोना गावसिनि सिङाव लांजोबदोंमोन जायनि जायनि फलआव जोंनि भारतनि सुबंफोराहाय बिथांमोननि सिङाव थानांगौ जादोंमोन दा बिनिखायनो बिनि उनाव बे इंराजफोरनिफ्राय उदांस्रि मोननो थाखाय जोङो गोबाव सम सोमावसारनांदोंमोन बेनि दैदेनगिरि हिसाबै भारतखौ उदांस्रि खालामनो थाखाय सोमावसारनायनि दैदेनगिरि हिसाबै जे न'न भाइलेन्ट हिसाबै जोंहा दैदेनदोंमोन हारिनि बिफा महात्मा गान्धि जाय महात्मा गान्धिनि दैदेननायाव जोङो इंराजफोरखौ भारतनिफ्राय जे होखारहरनो हादोंमोन आंनि मथेब्ला बेवहाय महात्मा गान्धिनिल' नङा महात्मा गान्धिनि गेजेरजोंल' जायाखै जेन माखासे जे माबा दङ एक्सट्रिमिस्ट ग्रुपनि हानजा बिथांमोननि गेजेराव दंमोन जेरैहाय सुबास चन्द्र' बस बाल गंगाध'र तिलक लाला राजपद राय बिथांमोन बायदि दा बिथांमोननि जे भाव बा बिथांमोननि जे र'ल लानाय बेखौबो जोङो खम बुंनो हानाय नङा जेरैहाय माबाखौ आजाद हीन्द फौज बेखौ गायसनदोंमोन जोंहा सुबास चन्द्र बसआ बिथांमोननि बिथांमोनखौबो जोङो बे उदांस्रि सोमावसारनायाव जोङो बाङाय मान होनाया थिग नङा मानोना बिथांमोननि गेजेरजोंबो जोंनि जे भारत उदांस्रि सोमावसारनायाव गोबां उपादान दङ एबा कनट्रिबिउस'न दङ होननानै आं सानो बिनिखायनो जोङो बिथांमोनखौ बिथांमोननि मुंखौबो जोङो बावगारनो नाङा बिथांमोनखौ बिथांमोननि मुङाबो उदांस्रि सोमावसारनायाव बिथांमोननि मुङाबो माने महात्मा गान्धि बिनि उनावनो गोग्लैयो लोगोसेहाय आं बावहाय मोनसे जाथायखौ बे उदांस्रि सोमावसारनायनि मोनसे गोनांसिन जाथायखौ आङो बुंनो सानदों बेनो जाबाय जे दान्दि मारच संख्रैनि सोमावसारनाय बे संख्रैनि सोमावसारनायनि दैदेनगिरिआ जादोंमोन जे महात्मा गान्धि बे बिथाङा जे सदिसि गावनि जायगानि एबा गावनि जायगाखौ गावनि जायगानि मुवाखौ बाहायनाय दा बेफोरबादि भावखौ बा बेफोरबादि र'लनि गेजेरजोंनो जोङो बे भारतखौ उदांस्रि खालामनो हादों जाय फलआव जोङो बे उदांस्रि सोमावसारनायाव जोङो बिथांखौ बिथांखौ जोङो हारिनि बिफा हिसाबै जोङो बुंनो हायो